हमर राज्य हमर राज्यमे एक गो टाइगर राजा नामक नेता अछि जे धार्म धर्मसँ जुड़ल छथिन जे धर्मके प्रचार करै छथिन आओर हमर गुरुओ छथिन जे बहुत नीक छथिन जे धर्म धर्मके बारेमे सभकेँ ज्ञान दै छथिन आओर हमर टोलके जे हमर घरके पास जे मन्दिर छै ओ मन्दिरमे एगो पुजारी छै जिनकर नाम गणेश छियै ओ मतलब बहुत नीकसँ पूजा करै छथिन धर्मके प्रचार करै छथिन आओर हमर गुरुसभ आओर सभसँ हम जे सिखलहूँ जे अपन धर्मकेँ आगाँ बढ़ाबैके आगाँ बढ़ाबैके कोशिश करब आओर अपन धर्मसँ जुड़ल रहब जे सभकेँ नीक हेतै